औ आं दाखालि नोंनिफ्राय मोनसे लेखा लाबोदोंमोन आमफ्राय लेखाया आंनि नांगौजों बांद्राय एडजास्ट जायाखै आरो ना मिलायनाय जायाखै बेनि थाखायनो रिटार्न हरफिननो हागोन नामा नंदोंमोन आङो दाखालि समबार आव

अ मानि लेखाखौ आं जेरै दं बेबायदिनो लाबोफिनखादों आरो ना माने आंनि आंनि चेपटारजों मिलायाखै नालाय लेखाया एसे लेखायावथ' आं जेबो लिरनाय जायाखै जास्ट ओरैनो मोननैसो बोद्लानानै नायदों आरो ना सेलेबासफोरखौ मानि आंनि नांगौ जों मिलायाखै औ औ औ औ औ आं माने आंनो थ' मिलायथारखायासै नालाय लेखाया आं सोलाय फिननो हागोन नामा रिटार्न होफिननो हागोन नामा नंदों आरो जेन'बा बेखौ सोलायनानै आं मिलायनाय फोरखौ लाबोफिननो हागोन नामा बेफोर बायदि सानदों मोन आरो बिल रिसिट खौथ' आं लाबो फाखादों लेखाजों लोगोसे

अ आदसा

आदसा बिदिब्ला आं सोलाय हैसै नामा लांनानै औ लेखाजों लोगोसे बिल रिसिटखौबो लानानै थांफानोसै आं औ औ दे होनब्ला आं लानानै थांफागासिनो लेखाखौ दे बिदिब्ला औ दे